बाइकिंग जे जुनून जे बारे में हाणे मां तव्हांखे छा हीअ ॿुधायां की जीअं त पाण खे फोर व्हीलर खां वाधारे मूंखे बाइकिंग करण वाधारे वणंदी आहे जंहिंमें बाइकिंग में पाण किथे बि बाइक पाण खणी वञी था सघूं गॾु न पाण खे हीअंर टू पाटनर्स हुजूं पार्टनर में त बाइकिंग वाधारे सुठी चवाइजे जीअं पाण खे कहिड़े हिल स्टेशन ते वञिणो हुजे मथे त हुते पाण बाइक खणी वञी था सघूं उन बाइक में मतिलबु की किथे बि पंहिंजी बाइक अंदरि कहिड़े बि इन सन्हे रास्ते ते हुजूं हुते कोठे वञी था सघूं जंहिंमें पाण खे बाइक जो वाधारे फ़ाइदो आहे चारि फोर व्हीलर करता त मां तव्हांखे इन करे ऐं बाइक हलाईंदे वक़्तु महिसूसु कीअं जीअं त पाण जी ऊर्जा हूंदी आहे हिकु पॉजिटिव एनर्जी मिलंदी आहे बाइक हलाइणु करणु हलाईंदे वक़्तु ऐं स्पीड त पाण जीअं मतिलबु जहिड़ो रस्तो हुजे हुन हिसाब सां पाण खे स्पीड रखिणी खपे हमेशा जिते जीअं पाण कहिड़ी गलियुनि वलियुनि में वञूं था त पाण खे वधि में वधि वीह टीह जी स्पीड में वञिणो खपे कहिड़े हाइवे वाइवे ते वञूं था त वधि में वधि सठ हिन खां वाधारे पाण खे कॾहिं बि वाधारे न हलाइणी खपे ऐं उत्साह त ॾाढो वणंदो आहे बाइक हलाईंदे वक़्तु असांजो उत्साह जंहिं सां ॾाढो ई मज़ो अलॻि ई मज़ो आहे